मेरे अलावा मेरे घर में बगीचा का शौक मेरी घरवाली को है और मेरे बच्चों को भी बहुत शौक है कि अपने घर में एक अच्छा बगीचा होना चाहिए उसमें कई प्रकार के पौधे लगाए जाने चाहिए हल्की जमीन पे घास होना चाहिए और जिसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के गुलाब के पौधे होने चाहिए जैसे सफेद गुलाब लाल गुलाब और गुलाबी कलर के गुलाब के पौधे होना चाहिए एक आम का झाड़ होना चाहिए और एक अपने घर में जामुन का झाड़ होना चाहिए और अच्छा बगीचा होना चाहिए उसमें काफ़ी तरह के अलग अलग प्रकार के पौधे लगाना और अच्छा हरा भरा रखना समय पे पानी देना इनका काफ़ी शौक है हमारे घर में और खासकर इन बगीचे का शौक हमारी घरवाली को बहुत है वो बहुत अपने बगीचा का बहुत ध्यान रखती है समय पे पानी देती है और अच्छे अच्छे पौधे लाना अच्छे अच्छे झाड़ को लगाना उनकी समय पे कटिंग करना उनको किस प्रकार से किस चीज की जरूरत होती है पेड़ को उसका ध्यान रखना उसमें समय पर खाद खाद देना ये सब हमारी घरवाली को बहुत पसंद है